नमस्ते अरे हमको किताब उताब खरीदना है बच्चों का

हमको खरीदना है कक्षा जे नौ के बच्चों का तो आपकी अऍं हमारे तो कक्षा आठ के बच्चे के लायक चाहिए था

तो कौन कौन सी किताब है आपके पास कक्षा आठ के बच्चों की नहीं जैसे किस किस विजय विषय की है कक्षा आठ के बच्चों की कितनी कक्षा आठ के बच्चों की कै विषय की किताब लगती है

कक्षा आठ के आठ विषय हैं अब हिन्दी होगा

अरे रेट की रेट रेट रेट की कोई बात नहीं है न ऐसे टाइम टेबुल के हिसाब से बच्चों के जो इस्कूल में लगता है किताब वही तो रहेगा सब हाँ हिन्दी हिन्दी अरे हिन्दी भुगोल मैथ अंग्रेजी साइंस कला कम्प्यूटर

हाँ हाँ अच्छा अच्छा आपकी दुकान आपकी दुकान कहाँ है

फतेहगंज में है आपकी दुकान फतेहगंज में लाल बाग के पास फतेहगंज लाल निवास के पास ठीक है तो हम आ जाएँगे आपको हाँ हाँ

अरे डिस्काउंट डिस्काउंट उस्काउंट देबो ना ठीक भाई ठीक नमस्ते भैया